हेल' औ आं जों मोनसे ग्रुपनिफ्राय माबा फन हरनाय जादों बियो माने नोंथांखौ मोनसे एक्स सार्भिसमेन होननानै खोनानाय जादों बिनिखायनो माने जोङो एसे माबा सारभे बायदि माने डाटा बुथुमनाय जादों दा नोंथाङा दा मावबाय थायो बेफोरखौ एसे सोंहरनो लानाय जादों औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ दा औ दा बेखौनो माने मोजां खामानि मावबोदों होननायखाय गोदोनि सार्भिस समाव बेखौनो जोङो माने डाटा बुथुमनानै जोङो एसे साबायखर होनो सानदों आरो जों बेखौनो फन हरनाय जादोंमोन आरो अ अ औ दे जोबोर मोजां दे औ औ औ औ औ औ हेल' आङो जोङो मोनसे एनजिअ निफ्राय बुंनाय जादों दा बे एनजिअ आव जोङो माने मोजां मोजां खामानि मावनायफोरखौ एसे हेल्प खालामनो लानाय जादों हेल्प खालामनायनि एसे माबा सानदों बेखौनो दा नोंथांनिफ्राय माबाफोर मा मा मावबाय थादों बेफोराव एसेफोर हेल्पफोर जों होनो हागोन नामा बेखौ सान्दों जोङो एसे डाटा फोरखौ बुथुमगोरनाय जादों दा नोंथाङा मोजां खामानि मावबाय थानायखौ जों खोनानानै जोबोर मोजां मोन्दों जोङो बेखौ नोंथांनि मोजां खामानि मावनायखौ जों जोंनि गोजौनि माबाफोराव बिफानाव मिथि होहरनाय जागोन आरो माबाफोर सौफैयोब्ला जों एसे एनै हेल्प खालामनाय जागोन ए नोंथांजों